स्वास्थ देखियौ योगा कयलाके बाद एक बगलके नाककेँ बन्द कऽ दै छियै आओर दोसर बगलसँ साँस लै छी इहो एक योगा भेल योगा कयलासँ स्वास्थ जे यए बहुत अच्छा रहै छी हमसभ ओना की हम डाइबिटीज चीनीके पेशेन्ट छी तऽ हमसभ सवेरे उठलहुँ पैदल चललहुँ योगा कयलहुँ आओर एहिके बादसँ कयलासँ शरीर नियन्त्रण रहैए मदति मिलैए शरीरमे तागत भी मिलैए योगा कय कयलासँ आओर शरीरमे बल भी मिलैए आ स्वास्थ भी बहुत अच्छा रहैए योगा कयलासँ एहि लेल हमसभ प्रत्येक दिन योगा करै छी योगा कयलासँ बहुत फाइदा हमरा आरकेँ मिलैए आओर विश्वास करै छी योगा कयलासँ शरीरमे कोनो तरहके बीमारी नहि होइए तऽ हमसभ एहि खातिर प्रयास करै छी नित्य प्रतिदिन योगा करै छी हम महादेवके शिष्य भी छी आओर साँसके द्वारा ही नम शिवायके जाप भी करै छी एक नाकके द्वारासँ नम करै छी दोसर शिवाय नाकसँ शिवाय छोड़ै छी एहिसँ मानि लिअ हमरा सभकेँ अपन गुरु महादेवके नम शिवायके जाप भी भए जाइए आओर शरीर भी स्वस्थ रहैए हमसभ चाहै छी प्रत्येक दिन तीन वक्त जे यए योगा हम करै छी आओर एहिसँ की होइए शरीर भी हमर फिट रहै छी हम डाइबिटीजके पेशेन्ट भी छी योगा कयलासँ फाइदा हमरा सभकेँ मिलैए शरीरमे बल मिलैए आओर शरीरमे तागत भी मिलैए मन भी फरेश रहैए हमसभ प्रत्येक दिन बीस मिनट पच्चीस मिनट आधा घण्टा ध्यान भी करै छी ध्यानके द्वारा भी हमसभकेँ फाइदा मिलैए आओर बहुत गुरुके कृपासँ महादेवके दयासँ बहुत नीक रहै छी एहि लेल हमरा शरीरमे कोइ तरहके दिक्कत नहि आबैए शरीर हमर स्वस्थ रहैए महादेवके दयासँ हमसभ बहुत अच्छा रहै छी योगा कयलासँ ध्यान कयलासँ मदति मिलैए फाइदा मिलैए सारा काज करयमे मोन लागैए एहि खातिर योगा हर मानवकेँ कयनाइ जरूर यए करना चाही हमसभ सभकेँ कहै छियै कि महादेवके शिष्य बनि जाउ ई तीन सूत्रके पालन करियौ